مجھے آج بھی یاد ہے میں نے ایک آرٹ گیلری میں حصہ لیا تھا جب میں کالج کے ٹائم میں تھا اس میں میں نے اپنی دس پینٹنگ نمائش میں لگائی تھیں اور ان دس میں سے میری آٹھ پینٹنگ بک گئی تھیں اور دو کسی نے نہیں خریدی تھیں تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ان پینٹنگ میں ایسا کیا ہے کہ آپ جو آپ کو یہ سب پسند نہیں آ رہی ہے تو انہوں ان کی جو رائے تھی وہ میرے لیے ایک نئی امنگ لایا کیونکہ ان کے ریویو سے مجھے یہ پتہ چلا کہ بھائی اس پینٹنگ میں یہ یہ کمیاں ہیں تو آٹھ کی بجائے میں نے ان دو پہ بہت زیادہ فوکس کرا اور ان دونوں کی وجہ سے آج میں اتنی ساری پینٹنگ اور اتنا سب کچھ سیل کر رہا ہوں کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ اگر سے میں اس نمائش میں حصہ نہیں لیتا تو شاید آج میں کامیاب نہیں ہوتا